थांनाय बावैसो बोसोराव आङो मोनसे जाथाय गोसोआव थानायखौ आंहा गोसोआव दं जेब्लानाखि आं दतमायाव फैदोंमोन बे दतमायाव दतमानि थुलुंगाफुरियाव जोबोर मानाव गेदेर आलासि बिथांमोन फैदोंमोन लोगोसे आसामनि गाहाय मन्थ्रि हेमन्त बिस्व शर्मा आरो आसामनि गोबां मन्थ्रिफोरा बे थुलुंगाफुरिनि माबायाव मिटिङाव बाहागो लाफैदोंमोन बेखायनो बे आंनि नोजोराव दतमा ओनसोलाव बिथां आसामनि गहाय मन्थ्रिनि आगान होफैनाया जारिमिनारि आंनि गोसोआव जारिमिनारि जानानै थाबाय मानोना बै समफोराव जोङो बेफोरबादि फिसा फिसा जायगायाव फैनाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनखौ फैनाय नोजोराव गैया बेखायनो आंनि नोजोराव थांनाय बोसोराव जेब्लानाखि आसामनि गाहाय मन्थ्रिखौ क'क्राझार नोगोराव आसामनि केबिनेटखौ जिरायफैदोंमोन बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो गासैबो आसामनि मन्थ्रिफोरा बे दतमा ओनसोलाव फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन आंनि मोन्दांथियाव बेनो आंनि थांनाय बोसोरनि मोनसे आंनि गोख्रों मोन्दांथियाव बिथांमोननि आगान होफैनायानो गोग्गाथाव होननानै आं सानो